हेलौ नोंथां नोंथांनि अट'खौ भारा मोनगोन नामा आङो बङाइगावसिम थांनो गोनां दंमोन दा मोनानि सातथायाव ट्रेन हमहै नांगौमोन नोंनाबा भाराया बेसे जागोन जायगायाथ' बारा गोजानबो नङा एसे खम सम लायाबा जाया होनबा बांद्राय जागोनदां एसे दामखौ डिसकाउन्ट खालामदो आदा